हाँ हेलो सर हाँ बोले हम किरकेट सीखना है बेट बल

जी जी जी कब आएं ठीक है कैसे कैसे कैसे कैसे सीखना है सर जी जी जी और कुछ जी हाँ

सीख जाएंगे सर ठीक है

ठीक हम सात बजे आजाएंगे सीखने के लिए

ठीक

जी

ठीक है सर ठीक है अप ठीक है सर हम कल से आ रहे हैं आज आज आज तीन बजे तीन तो बज गया है

की बोले सर थोड़ा सर आवाज आपको कट रहा है न नहीं समझ रहे हैं